حکومت کو کھیلوں کے فروغ دینے کے لئے زیادہ رقم خرچ کرنا اور مزید فنڈز جاری کرنا بہتر ہوتا ہے اس سے نہ صرف مختلف کھیلوں کی فروغ ممکن ہوتی ہے بلکہ بطور اقتصادی ترقی کا ذریعہ بھی کام آتا ہے اگر ہم کو موقع ملتا ہے تو بھارت میں کھیلوں کے میدان کو بہتر بنانے کے لئے ہم کچھ مندرجہ ذیل کام کر سکتے ہیں جیسے کہ تعلیمی اداروں میں کھیلوں کے خصوصی تربیت فراہم کرنا تاکہ نئی پیدائش کو مناسب کوچنگ اور تربیت کی جا سکے نمبر دو کھلاڑیوں کو معاشی مدد فراہم کرنا تاکہ وہ اپنی کوششوں پر مرکوز رہ سکے اور اچھے خوبصورت نتائج حاصل کر سکے نمبر تین مختلف کھیلوں میدانوں کی ترمیم اور تجدید کرنا تاکہ کھلاڑیوں کو بہتر مواقع مل سکے اور عوامی انداز میں تفریح حاصل کر سکے نمبر چار بنیادی تسلیمات کے لئے مناسب شوشل میڈیا اور میڈیا کے ذرائع کھلاڑیوں کھیلوں کی ترویج کرنا تاکہ لوگوں کے خودی سے شروع ہونے والی کو بڑھایا جا سکے یہ اقدامات کھیلوں کے ترویج کھلاڑیوں کو حمایت دینے اور ملک کو معاشی طور پر بھی فوائد فراہم کرنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں